जोंनि आसामनि हारिमु आरो सिल्पआ बेबादिनो गोबांथार गाव गावनि दिन्थिनायजों गाननाय जोमनायजों मावनाय दांनायजों जोङो गाव गावनि जारिमिनखौ दिन्थिनो हायो जेरै गोबां गोबांथार आलदा आलदा भाषाफोर दं हारिफोर दङ आरो बेबायदिनो गोबांथार हारिजों लोगोसे बेबायदिनो मावनायफ्रा दङ आलदा आलदा जेरै सिल्पआ जाहैबाय बेबायदिनो जेखाय खबाय औवाजों हेबनाय आरो बे बायदिनो खफ्रि जेरै अखा हायोब्ला जोंनि आबादारि सुबुंफोरा बेबायदिनो बेखौ हमनानै आबाद मावो हालिएउयो माय गायो आरो बे बायदिनो अखा हाया हानाय समफोराव बे खफ्रिखौ हमनानै औवानि हेबनाय बुस्थुखौ हमनानै जोङो गोदोनि समनिफ्राइ आबाद मावबोबाय बेबायदिनो बियो मोनसे जोंनि आसामनि मोनसे गोनांथार मिथिनांगौ जोंनि जारिमिनखौ दिन्थियो आरो बे बायदिनो दङ बेलेग बेलेग जाथिहा गोबांथार आलदा आलदा दङ बे बायदिनो जि दानाय लुनाय बे औवाजोंनो गोबां थार आरबाव संग्राय सान्द्रि हेबनाय बे बायदिनो बेराफोर खालामनाय गोबां थार बे बायदिनो दङ